हमारे यहाँ कईं प्रकार की पेन्टिन्गें होती हैं उसमें न अलग अलग तरह की कलाएँ बताई जाती हैं अलग अलग यहाँ कढ़ाई होती है पेन्टिन्ग होती है अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और हमारे यहाँ कल पेन्टिन्ग होना आगे तक बना पेन्टिन्ग बना बनाकर आगे तक भेजी जाती है ड्रॉइन्ग बनाकर भी आगे विदेशों में भेजी जाती है हमारे यहाँ की ड्रॉइन्ग ौर पेन्टिन्ग और कढ़ाई वग़ैरह सब हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है हमारे यहाँ के लोग कढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसन्द करते हैं हमारे यहाँ बनारसी साड़ियाँ भी चलती हैं ज़्यादा बनारसी साड़ियाँ चलती हैं और हमारे यहाँ केलों के पत्ते से भी साड़ियाँ बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके से साड़ियाँ बनाई जाती हैं हमारे यहाँ चुन्दरी पर यहाँ चुन्दरी में बन्धेज में कई प्रकार की कॉटन में सब अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ चलती हैं और विदेशों में भी भेजी जाती हैं और कढ़ाई बुनाई ड्रॉ पेन्टिन्ग वग़ैरह सब अलग अलग तरीके से बनाई जाती है हमलोग हमारे यहाँ की चीज़ें विदेशों में भेजते हें अलग अलग नए तरीके की चीज़ें बनाकर विदेशों में भेजते हैं साड़ियाँ हैं जो बन्धेज की चुन्दड़ी है चुन्नियाँ हैं कॉटन की साड़ियाँ हैं बनारसी साड़ियाँ हैं सिल्क की साड़ी है सब अलग अलग तरीके से हमलोग विदेशों में भेजते हैं हमारे यहाँ का सारी हमारे यहाँ की सारी चीज़ें हमलोग आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे भारत की सारी चीज़ें विदेशों में जाए और विदेशों की चीज़ें हमारे भारत में नहीं आनी चाहिए हमलोग इसलिए कढ़ाई बुनाई और साड़ियाँ सब लोग हम आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं और नई नई चीज़ें लाना चाहते हैं ताकि लोगों को हमारा भारत आगे बढ़ना चहिए या ना विदेशों की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए और हमलोग कढ़ाई है पेन्टिन्ग वग़ैरह भी सब आगे भेजना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे बनाना चाहते हैं ताकि हमारा भारत ही आगे बढ़े